जय झूलेलाल तव्हां मूंखे सुठे नमूने घरु खणी आहियो ऐं तव्हां मूंखे हाणे ॿुधायो तव्हां पेमेंट कीअं वठंदा छा त मुंहिंजे ऑनलाइन पेमेंट नथो हले ऐं मुंहिंजे बैंक में जाम प्रॉब्लम थी वई आहे मुंहिंजा यूपीआई एप्स नथो हलनि तव्हां हाणे प्लीस कैश ते स्विच करे छॾियो छा त मूंखे मुंहिंजो ऑनलाइन पेमेंट नथो हले ऐं ईअं प्रॉब्लम पहिरियों बि थियो आहे तव्हां स्विच करे थो सघनि मूंखे खबर आहे पर तव्हां हाणे छो नाटक था कनि मूंखे बि न ख़बर आ्हे ईअं छो था कनि तव्हां अगरि नथा ॿुधनि त मां तव्हांजे कस्टमर केयर में कॉल थो करे छॾिया हाणे खां हाणे हुननि खे चवां थो की इहो भई मूंखां नथो ॿुधे ऐं कैश ते नथो स्विच करे छा त मुंहिंजो बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम थी वई आहे तव्हां इहे माण्हुनि खे सताइण जो नयो अंदाज़ खणी छॾियो आहे छा त तव्हांखे बि हुनमें बेनिफिट थी सघे थो पर माण्हुनि जी जे हालति थी आहे तव्हांखे उहो नथो सम्झे माण्हू कंहिंखां थो गुज़रे हिन जो नथो हले ऐं हुन खे वञणो आहे काॾे तव्हां उहा उहा नथा सोचनि तव्हां कैश में स्विच करी थो सघे बट तव्हां जानबुज के माण्हुनि खे परेशान था कयो महिरबानी करे कैश ते स्विच कयो ऐं मुंहिंजो चेंज ॾेई छॾो न त मां हाणे कस्टमर केयर में कॉल हाणे खां हाणे ई कर थो छॾियां प्लीस रिक्वेस्ट आहे इहो